मौसम परिवर्तन होइ छै तऽ ओहिमे की होइ छै तऽ ज्यादा बारिश भए गेलापर धानके हानि होइ छै धान दहा गेल नहि भए पयलकै तऽ ओहिके लेल बड़ा क्षति होइ छै तऽ ओ तऽ सरकार देबे करै छथिन तऽ ओहिसँ हानि हेबे करै छै तखन ओहिसँ की होइ छै तऽ आब सूखा भए गेल तऽ ओ ठीक रहै छै तऽ कनि ओकरा लोक पटेलक पटाए तटाए कऽ खाद पानि जे जे होयके छै से कयलक से कयलक देलकै तऽ अपन लोक दू बेर पटयने होय तीन बेर पटयने होय जाए बेर पटोरी लगय ओकरा लोक उपजबै यए धानके फसल नीक होयके लेल ओकरा प्राप्त करयके लेल करैए तऽ ओ मौसम जँ अगर ग गड़बड़ा जाइ छै तऽ मौसममे सभचीजके क्षति भए जाइ छै तऽ ओ किसानके कोनो फायदा नहि होइ छै लाभ नहि होइ छै तऽ ओहिसँ लोक किसान कनि पछड़ि जाइए तऽ ताहिके लेल सरकार तऽ किछु मदद कैए रहलखिन हेँ तऽ ओ सरका फेर किसान अपन कोशिश करैए जे मतलब एहिबेर धान नहि एना भए गेल तऽ आगाँ रिटर्न नीक हएत कोशिश करै छी जे खूब ढङ्गसे खेत बीज पाड़ै छी ओकरा जोतै कोड़ै छी खेतके बीज पाड़ै छी बीज बीज भेल फेर तऽ रोपयवला भेल ओहि समय एनुका लोक जँ पानि रहलै तऽ ओकरा रोप कयलहुँ आ जँ अगर नहि रहलै तऽ पटाए तटाए कऽ अपन कोनहुके आबाद कयलहुँ बिचराके खतम कयलहुँ तखन लागि गेलहुँ जे आब एकरा धानके खाद पानि कोना हेतै सेसभ करय करय लगलहुँ सेहोसभ खाद देलियै पानि देलियै पानि देलियै खाद देलियै तखन केओ ओकरा जँ अगर कीड़ा लगलै तऽ कीड़ो कीड़ाके दवाइ तवाइ से छिड़कलहुँ कैसेओसँ छिड़कलै तऽ ओकरा फेर जए बेर पटौनी लगतै तए बेर देबै तऽ ओकरा नीक फसल होयके लेल तऽ करय पड़ै छै आ नहि करबै नहि कयनेसँ तखन तऽ ओ फसल बरबाद भए गेलै तखन तऽ कतहुके नहि रहलै जेहो खर्चा भेलै सेहो नाश भए गेलै तऽ ताहिके लेल तऽ लोकके किछुसँ किछु करय पड़ै छै कर्जा वर्जा जेना तेना लोक अपन तऽ ओकरा खेतीके पूरा करबे करै छै तखन गहूमोमे गहूमके जोताइ कोड़ाइ होइ छै तखनसँ जोताइ कोड़ाइ कए कऽ बीज खाद सभटा मिलाए कऽ ओहिमे छीँटल जाइ छै ओकरा जोतायल गेल सभकिछु कयल गेल तब जखन पौधा निकलै छै जखन सिंचाइ करयके बेर होइ छै तऽ ओकरा सिंचाइ कयलक खाद देलकै तऽ ओ ओहिपर गहूम कनि ठीक रहलै जे समय पाबि गेलै तऽ नीक गहूम भेलै अगर जे समय कुसमय भए गेलै तऽ कनि क्षति भए जाइ छै तऽ ताहिसँ कनि किसान पछड़ि जाइए